हमारे गाँव के किराए किराने की दुकानों पर चीनी साबुन सब्जी टॉफी बिस्किट सरफ मसाले इत्यादि सामान मिलते हैं

उस पर हम कोई भी समान खरीद सकते हैं जिसका दुकानदार ग्राहक के लिए सामान देता है या तो पहले सौदेबाजी कन करने के बाद पैसा एडवांस लेता है या पहले लेता है या बाद में भी ले सकता है हमारे गाँव की किरानों की दुकानों पर हर तरह के सामान उपलब्ध पाए जाते हैं जिससे गाँव वालों को कहीं दूर जाने कि जरूरत ना पड़े वहीं से ही किराने की दुकानों से सामान उपलब्ध हो सके